मैना भेण ता ॻाल्हायो हा मां जयदीप जी मम्मी आयांव हा जय झूलेलाल मां त महिनत मां त महिनत कयांसि ती भई तां बि कयोसि अच्छा मां पुछां घर में तां कैड़ो कैड़ो सब्जेक्ट वधीक पढ़हाईंदव हा त मुंजे इनखे बस ॿधल आहे पो बस में कीअं अचु वञु कंदो अच्छा त एक्स्ट्रा क्लास में तां घणे मिंटे जो रखंदव

मां ॾिसां मां सोचां ती पैंजे घरवारनि सां बि ॻाल्हि कयां हो न त न कंदा मुंखे

मुखे छा ॿ ॿार आहिनि त मां ॿिनी में ध्यान न थी ॾेई सघां हिकुमैल त मुंखे हिनखे एक्स्ट्रा क्लास कराइणो ई पवंदो हा हा मुंखे ॿ ॿार वरी गॾु ता थियनि न त मस्ती ता करनि त ॿई पढ़ण नथा विहनि गॾु हा वरी वरी ज्वाइंट फैमिली आ त पो वरी नथो थे न हिननि ॿिनिनि खे गॾु विहारणु या अलॻि अलॻि टाइम कढणु हा हा हा ऐं मतिलबु पो मतिलबु बस मां वैन मां छॾाए ती ॾियांसि पो वरी मां वठणु मल मां ईंदीमांसि जय झूलेलाल